आं मैया हाथुरा बायदों मोन मोजां आनो कुवालिटि आ बेलेक हाथुराफोरखौ मोजां मोनाखै आं मानो होनबा बियो खनसे दोनायावनो गाजोलफ्रा ग्रोब थादों बेनि थाखायनो मोजां मोनदोंमोन आं